हमारे क्षेत्र में बहुत सी परंपराए बहुत से प्रतीक ऐसे जो पुराने समय के हैं जो मैंने देखे भी हैं और बहुत अच्छे भी दिखाई देते हैं और परंपराए तो हमारे यहाँ की सबसे ज़्यादा अलग हैं क्योंकि हमारी परंपराएं ही जो हमारे हिंदुओं की जो सनातन धर्म की परंपराए होती हैं वो हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरीके से निभाई जाती है परंपराओं में जैसे बहुत सी परंपराएँ होती हैं जैसे बुज़ुर्गों के पैर छूना घरों में पैर छूना ये भी एक परंपरा के तहत आती है और त्योहारों पे पूजा पाठ व बकायदा पूजा पाठ करते हैं कोई भी त्योहार ऐसा नहीं होता है जिसमें घरों में ना दीपक जले और पूजा ना हो ऐसा किसी भी त्योहार में नहीं होता है इसलिए मुझे हमारे ये क्षेत्र की परंपराएं बहुत अच्छी लगती हैं कला की बात करें तो हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी अच्छी कलाएं होती हैं जैसे चित्रकला नृत्य और रंगोली बनाना ये भी एक कला में आती है और बहुत सी ऐसी कलाएं होती हैं जो करते हैं दंड खेलना ये भी एक कला है बहुत सी कलाएं हमारे क्षेत्र में छात्रों के बीच और आदमियों के बीच देखने के लिए मिलती हैं लड़की भी बहुत सारी कलाएं करती हैं जैसे नृत्य करना और प्रदर्शन करना अलग अलग चीज़ों का ऐसे ये कला में बहुत सारी हमारे क्षेत्र में होती है और मूल्य की बात करें तो मूल्य तो हमारे यहाँ पे वही चलते हैं जो हमारे पूरे भारत देश का मूल्य अब एक ही है और प्रतीक प्रतीक की बात करें तो हमारे यहाँ पे जैसे एक किला हो गया बहुत से हमारे क्षेत्र में जैसे मध्य प्रदेश हमारा क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के बैतुल जिला हमारा क्षेत्र है उसमें भी बहुत से किला बने हुए हैं और परंपराएँ भी बहुत सारी हैं